अपनसबके जे छै से ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत आब जे छै से बहुत कॉम्पटिशन भऽ गेलैए हरेक जेना पञ्चाइत लेवलपर ओकर बाद स्टेट जिला लेवलपर ओकर बाद स्टेट लेवलपर हरेक लेवलपर आइकाल्हि खेलकूदमे बहुत कॉम्पटिशन बढ़ि गेलैए हरेक खेलके लेकिन अभी भी छै जे अपन सबके ग्रामीण क्षेत्रमे बहुत बढ़िआँ जकाँ ई चीज नहि सामने आबि रहल छै बहुत बढ़िआँसँ अपनसबके बच्चासब जे छै तैआरी नहि कऽ रहल छै एहि दुआरे जे अपनसबके क्षेत्रमे अगर खेलैके जगह छै खेलैके सामग्री छै तऽ बच्चा खेलैलए नहि चाहै छै अगर आओर बहुत ठाम छै जेकि ईसब चीज उपलब्ध बच्चा अगर खेलैलए चाहै छै तऽ ई चीज उपलब्ध नहि छै सरकार दैमे बहुत असमर्थ रहै छै जेना इसकुलमे ही छै तऽ ओहिठाम बहुत ओहि टाइपके सुविधा नहि छै इसकुलमे फील्ड नहि छै या फेर केओ ट्रेनर ट्रेनिङ्ग दैवला ट्रेनर नहि छै इसकुलमे रहै तऽ जे छै से अपन काज नहि कऽ रहल छै लेकिन एहि दुआरे बहुत ही पाछाँ रहि जाइ छै आओर नहि काज कऽ पाबै छै